ہاں جی آداب ہاں جی دہلی پبلک لائبریری سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے

کون سی ڈیٹ میں بک کرائی تھی آپ نے کون سی وہ تاریخ مجھے بتائیے جس تاریخ میں آپ نے چودہ دسمبر دو ہزار تیئس اچھا بیٹا میں ایک منٹ آپ نے کمپیوٹر میں چیک کر لوں

یہاں پر مجھے چار بکس دکھا رہے ہیں اس ڈیٹ میں آپ بکس کے نام بتائیے مجھے تاریخ ادب اردو

ہوں چار کتابوں کے حساب سے آپ کے پر بک کے سو روپئے فائن لگتا ہے تو آپ کو چار کتابوں کے چار سو روپئے دینے پڑیں گے جی جی جی ٹھیک ہے تو آپ آ جائیے نہیں نہیں آنلائن نہیں ہوگا یہ آپ کو آپ کو ہماری لائبریری آنا پڑے گا اور یہیں آ کے آپ یہ اس کا فائن ہے وہ جمع کرانا پڑے گا جی جی جی جی جی جی بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا